हेल' औ सारआ दतमा हायार सेकण्डारि स्कुलनि प्रिनसिपाल सार ना आङो सासे खौरांगिरि औ औ औ सार आंनि गिबि सोंनाया जादों थांनाय नैरोजा रैजिथाम माइथायाव मेट्रिकनि जोबथा आन्जाद गोजौ फरायसालिनि जोबथा आन्जादआव सार मोननि फरायसालिनिफ्राय फिथाइया रिजाल्टया माबादि जादोंमोन बेखौ आं मिथिनो लुबैदों औ अ औ मोजाङानो दा सारमोननि फरायसालियाव दा स्मार्ट क्लासनि राहा दङना गैया अ औ औ

औ

होनबा आंनि मोनसे सोंनायबाव सार सारनि फरायसालियाव दा आइटि सेक्सननि मानि कम्पिउटारनि फोरोंगिरि दङना गैया

बे खिनियानोमोन सार आंनि मोनथिनो लुबैनाया साबायखर थाबाय सार थेंकिउ